دہلی کا دورہ کرتے ہوئے سیاح کے دلچسپ سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں جن میں تاریخی مقامات کی سیر سے لے کر ایڈوینچر اسپورٹ شامل ہیں میں ان میں چند سرگرمیوں کو ذکر کروں گا مثلاً ایڈوینچر اسپورٹس اور کیمپیننگ بیچ کیمپیننگ دہلی کی قریب موجود مختف بیچ کیمپیننگ سائٹس پر سے کیا آرام اور فطرت کا لطف اٹھا سکتے ہیں اگر چہ دہلی خود ساحل سے دور ہے لیکن آس پاس کے علاقوں میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں کیمپیننگ کی جا سکتی ہے راک اسپوٹ کیمپیننگ راک اسپوٹ کیمپیننگ دہلی کے قریب مختلف مقامات پر موجود ہیں جہاں سیاح چٹانوں پر چڑھنے کیمپیننگ اور دیگر ایڈوانچ سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں فلائنگ فوکس دہلی کے نزدیک نیمرا نامی فلائنگ فوکس ایک معروف ایڈوینچر سرگرمی ہے جہاں سیاح بلند مقامات سے زپ لائن کے ذریعے تیز رفتاری سے گزر کر ایڈوینچر کا لطف اٹھا سکتے ہیں لومڑی کیمپیننگ نیمرانا کے قریب موجود کیمپیننگ کے سائٹس میں سیاح رات کو کیمپیننگ بون فائر اور قدرتی مناظر کا لطف اٹھا سکتے ہیں تاریخی مقامات کی سیر مثلاً لال قلعہ دہلی کا مشہور لال قلعہ مغل دور کا ایک عظیم الشان قلعہ ہے سیاحوں کے لیے ایک اہم مقام ہے جہاں روزانہ سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں اور قلعے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں قطب مینار قطب مینار دنیا کی سب سے بلند اینٹوں سے بنی مینار ہے اور ایک مشہور تاریخی مقام ہے سیاح یہاں آ کر اس کی بلند و بالا عمارت اور ارد گرد کے باغات کا لطف اٹھا سکتے ہیں ہمایوں کا مقبرہ ہمایوں کا مقبرہ ایک خوبصورت مغل مقبرہ ہے جو سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے یہاں کے باغات اور مقبرے کے فنِ تعمیر کو دیکھ کر سیاح متاثر ہوئے قدرتی مقامات کی سیر لودھی گاڈن لودھی گاڈن ایک خوبصورت باغ ہے جہاں سیاح سیر و تفریح کر سکتے ہیں یہاں کے تاریخی مقام پر اور خوبصورت مناظر سیاحوں کو محظوظ کرتے ہیں انڈیا گیٹ انڈیا گیٹ کے دہلی کا منظر ایک مشہور تاریخی نشان ہے جہاں سیاح سیر کرتے ہیں اور آس پاس کے باغات میں آرام کر سکتے ہیں چاندنی چوک چاندنی چوک دہلی کا ایک معروف بازار ہے جہاں سیاح مختلف قسم کی خریداری کر سکتے ہیں اور دہلی کے مقامی کھانے کا مزہ لے سکتے ہیں دلّی ہاٹ دلّی ہاٹ ایک مستقل بازار ہے جہاں مختلف ریاستوں کی دستار کاری اور کھانے کی چیزیں دستیاب ہیں سیاح یہاں کی خریداری اور کھانے کا لطف اٹھا سکتے ہیں لوٹس ٹیمپل لوٹس ٹیمپل بہائی عبادت گاہ ہے ایک خوبصورت تعمیراتی شاہکار ہے جہاں سیاح امن و سکون کے لمحات گزار سکتے ہیں یہ کچھ سرگرمیاں اور مقامات ہیں جو دہلی کا دورہ کرتے ہوئے سیاح دیکھ سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں دہلی تاریخی اور جدید دونوں طرح کی سرگرمیوں کا مرکز ہے جو ہر قسم کے سیاحوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہے